थांनाय बोसोराव आंनि मोजां मोननाय

पुरा जादों आरो नांगलाय खमलाय गैया आरो दावराव दावसि गैया बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना आरो आंनि हासबेन्डाबो बिराद आंनि गोसोखौ गोजोननाय होदों दावराव दावसि गैया नांलाय खमलाय गैया बेनि थाखाय आं बिराद गोजोनदों आरो लोमजानाय साजानाय गैया

देहाया मोजाङै दं रावजोंबो जेबो बुंजायाखै बयजोंबो मिलायनानै दं

आरो जों हाबाखौ गोसो खुसियै जादों गोजोननायबो मोनदों बेनि थाखायनो आं दा आंनि बोराइखौ मोजां मोनो आरो थांनाय बोसोराव जेब्बो दुखु दाहानि गोनांथि गैया मोनाखैबो दुखुबो मोनाखैबो जेरै जेराव आं थादों बेयाव गोजोननाय मोनदों थांनाय बोसोराव आं हाबा जादों बिराद सान्ति सुख थानो मोनदों